राजस्थान में स्वस्थ शेवा जी स्थिती पहिरें खां हाणे ॾाढी सुठी आहे ऐं हिते घणेई फ्री इस्पतालि आहिनि जिते फ्री में इलाजु कयो वेंदो आहे ऐं हितां जा डॉक्टर बि ॾाढा सुठा आहिनि हू मरीज़ जो इलाजु ॾाढो सुठो कंदा आहिनि ऐं पंहिंजे परिवार जे सदस्य वांगुरु सम्झंदा आहिनि नागालैंड ब्लड बैंक बि ॾाढी सुठी आहे छो त हिते मरीज़ लाइ ब्लड जो इंतिज़ाम जल्द खां जल्द कयो वेंदो आहे ऐं हुन जा पैसा कोन लॻंदा आहिनि छो त इहा हिकु फ्री ब्लड बैंक आहे और हीउ हिक ॾाढो सुठो इंतिज़ामु आहे हिते हर ग़रीब ब्लड वठी सघे थो ऐं हर माण्हू बि ब्लड वठी सघे थो मैदानिक स्वास्थ्य केंद्र हिते मरीज़ जो ध्यानु ॾाढो सुठे तरीक़े सां कंदा आहिनि ऐं परिवार जो सदस्य हीउ सम्झंदा आहिनि हिते दवा घटि पैसनि में ॾेई वेंदी आहे ऐं हितां हर इंसान इलाजु कराए सघे थो